हम को साड़ी चाहिए मतलब सिम्पल भी हो कढ़ाई भी हो और अच्छी भी हो

मतलब कितने कितने में है और और कढ़ाई वाला कितने में है

तो मतलब हम को आप दोनों दिखा दीजिए

मतलब आप निकालिए और हम देख रहें हैं हाथ नहीं पहुंच निकाल दीजिए मतलब कलर बता रहें हैं नीला नीला निकाल दीजिए पिंक निकाल दीजिए हाँ नहीं और कुछ नहीं बस पीस मिल जाएगी ब्लाउज की पीस मिल जाएगी ब्लाउज की हाँ तो हम को मतलब पिंक वाली साड़ी कितने की है आठ सौ की तो उस में से मतलब सौ रुपये का पीस आता है ना मतलब साड़ी में कुछ कम बेशी नहीं होगा क्या

अच्छा तो मतलब एक कढ़ाई वाला निका सिम्पल निकालिए ना सिम्पल निकालिए ना

हाँ तो सिम्पल में नीला निकाल दीजिए